ہلو گڈ مورننگ سر کیا آپ اولا کمپنی سے بات کر رہے ہیں پچھلی بار ہم نے ایک ٹیکسی بک کری تھی اس میں ہم گئے تھے تو ہمیں کافی اچھا لگا تھا اور ہمیں بہت جلدی بھی پہنچا دیا تھا اور ہمارے گھر والے بھی اس سے بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی ٹیکسی کی تعریف بھی کر رہے تھے اور ہمیں اس کی ٹیکسی بک کرنی ہے کیا آپ وہ ٹیکسی بک کر سکتے ہیں اور کافی اچھی بات چیت بھی تھی اس کی کر رہا تھا ہمیں کافی پسند آیا ہمارے گھر والوں کو بھی پسند آیا ہمیں وہی ٹیکسی بک کرنی ہے اور آپ وہی ٹیکسی بک کروا دیں